सुबह उठनेसँ की कहै छै दौड़नेसँ बहुत अच्छा होइ छै सुबह सुबह सभ काम करनेसँ बहुत अच्छा होइ छै सुबह सबबच्चाकेँ जगेनेसँ की कहै छै ब्रश उरस करेनाइसँ अच्छा होइ छै सुबहमे सभ काम फ्रेश करि कऽ बहु मतलब बहुत अच्छा होइ छै सुबह नहानेसँ सुबह नहाय धोय कऽ पूजा पाठ करनेसँ बहुत अच्छा होइ छै सुबहके काम बहुत अच्छा होइ छै सुबहमे काम सभ बहुत अच्छा होइ छै सभ बच्चाकेँ जगा कऽ ब्रश उरस कराए कऽ सभ बच् बच्चाकेँ पढ़ाइ पढ़ेनाइ भेजेनाइसँ बहुत अच्छा होइ छै सुबहके काम बहुत ठीक होइ छै सुबह उठना चाही सुबह उठि कऽ दौड़ना चाही दौड़ना चाही दौड़ दौड़नेसँ अच्छा होइ छै स्वस्थ अच्छा होइ छै सुबह सुबह पानी पीना चाही सुबहके समय बहुत अच्छा होइ छै सुबहमे से फल उल काटि कऽ खाना चाही सुबहके समय बहुत अच्छा होइ छै सुबह उठि कऽ झाड़ू उरू लगानेसँ अङ्गनामे शरीर बहुत अच्छा होइ छै शरीर अथी नहि होइ छै सुबहके काम बहुत अच्छा होइ छै सुबह उठि कऽ तबियतसभ नहि खराब होइ छै सुबहमे सुबह उठनेसँ शरीर ठीक रहै छै कोनो दिक्कत नहि होइ छै कोनो शरीरमे शरीर स्वस्थ रहै छै सुबह सुबहके कामसभ करनेसँ बहुत अच्छा होइ छै सुबहमे सभ काम ठीक ठाक भए जाइ छै सुबह उठना चाही आदमीकेँ सुबह उठि कऽ दौड़ना चाही दौड़नेसँ आदमीकेँ बहुत अच्छा होइ छै आओर अपना सभ बच्चा सभकेँ भी सुबहमे उठा देना चाही सुबहके समय बहुत अच्छा होइ छै सुबहमे कोनो अथी नहि करना चाही सुबह उठि कऽ सभ काम सभ ज् जल्दी जल्दी भए जाइ छै सुबहमे उठना चाही आदमीकेँ चारिसँ पाँच बजे तक मे उठि जाना चाही सुबह बहुत अच्छा समय होइ छै सुबहके समय बहुत अच्छा होइ छै